परिवार को आप अपने जब जाना होता है किसी को यात्रा करने के लिए तो अपने लड़के और लड़की या औरत को परिवार के साथ लेकर जाते हैं बाइक से या चार चक्के की गाड़ी से कहीं भी जाना होता है तो जाते हैं और इससे लड़का मतलब की उसे हेल्फ करता है हमारा सब कुछ और कहीं भी दवा हो दारू हो कोई कुछ भी आवश्यकता पड़ती है तो परिवार के लोग रहते हैं तो अपना देख रेख करते हैं इसलिए हम परिवार के साथ ही जाते हैं

और उसको कहीं भी जाना है तो जैसे वाइफ है तो अपने साथ में रहने से कोई भी काम अगर क्रिया करना है तो हेल्फ करती हैं स्वास्थ नहीं ठीक रहने पर इसलिए परिवार को लेकर चलना ही जरूरी है